आमचें गोंय हें सेक्यूलर जातूंत भितर आमी सगळ्या धर्मांक इक्वल इम्पाॅरटन्स दितात समान लेखतात आमचें गोंयांत भितर सगळ्या धर्माचे लोक रावतात हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे सगळ्या धर्माचे लोक रावतात हे सगळे बरें बशेन रावतात सगळ्या धर्माचे पाद्री धर्मगुरू आसात आतां जर आमी आमचो धर्म सनातन धर्म जर घेतलो हिंदू धर्म घेतलो जाल्यार हांव जाणा आसा त्या प्रमाण तीन मठ हांव जाणा एक पर्तगाळचो मठ जो काणकोणांत आसा मगीर कुंडयचो मठ आनी नरेंद्र स्वामीचो ऑल्ड गोवा आशिल्लो मठ हांव नरेंद्र स्वामीच्या मठांत गेलां तांची एक दोन प्रवचनां आयकलां आनी तांणी जें सांगिल्लें आमचो जो सनातन धर्म आसा हिंदू धर्म आसा तातूंतल्यो बरेचश्यो गजाली किंवां बरेचश्यो वायट बरेचश्यो बऱ्यो गजाली तांणें सांगिल्ल्यो आनी त्यो सांग त्यो आमी चालीक लावपाक जाय किंवां आमी त्यो फुडें व्हरपाक जाय तांचे जे विचार आशिल्ले ते म्हाकाय पटले आनी तश्याच तरेचे विचारांतल्यान हांव म्हक् म्हाका ज्यो गजाली पटटात त्यो गजाली हांव मानता आनी त्यो फुडें व्हरता जो वेळ मेरेन त्या गजालींचो हांवें त्यो गजाली केले उपरान दुसऱ्यांक जर त्रास जायना जाल्यार त्यो गजाली करपाक आमच्या धर्मान आशिल्ल्यो एखादी धार्मीक विधी आसतली किंवां दुसरें कितेंय यें आसतलें तेंय जर आमी करपाक शकता आन् ताचो जर त्रास दुसऱ्यांक जायना तो मेरेन तें करपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता कारण तें केलें नंतर आमच्या मनाकूय शांती मेळटा